हाँ हेलो आप कौन नालंदा घूमना है कब घूमना है किस तारीख को घूमना है मेरा गाड़ी फ्री होगा तब तो आपसे बात करेंगे आपको किस तारीख को जाना है टाइम बताइए हाँ ठीक है बीस को कै बजे ठीक है देखिए नालंदा घूमिएगा तो यहाँ से जब गाड़ी खुलेगी तो आपको दस बीस रुपैया पर किलोमीटर किराया लगेगा समझे आपको आपको जहाँ जहाँ घूमना होगा वहाँ वहाँ आपको हम घुमा देंगे समझे पार्किंग हाँ हाँ ठीक है जो उसमें उसमें बीस रुपैया पर किलोमीटर किराया है समझे और पार्किंग जो होगा रोड टैक्स आपको देना भरना पड़ेगा उस वो आपको सब खर्चा लगेगा ड्राइवर का ड्राइवर का खाना जो होता है वो आपको लगेगा हाँ इसलिए बीस रुपैया पर किलोमीटर किराया पार्किंग आपका पार्किंग आपका और रोड थोड़ा थोड़ा जहाँ टैक्स जो होता है वो आपको लगेगा और ड्राइवर का खाना लगेगा समझे बाद बाँकी आपको बीस रुपैया से पैसा जोड़ के जहाँ जहाँ जाना होगा जिस जिस जगह पे आप बताइएगा मैं आपको वहाँ वहाँ घुमाने के लिए लेके जाऍंगे ठीक है बात बात पक्की हो तो हमको फ़ोन कीजिएगा और ठीक ठीक है आपका फोन नंबर यही आपका फोन नंबर यही है ठीक है हम फोन नंबर सेव कर लेते हैं आप फोन कीजिएगा बीस तारीख को आपको गाड़ी मिल जाएगा जहाँ बोलिएगा गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी हम आपके यहाँ आ जाऍंगे ठीक है ठीक ठीक है ओके रखिए हाँ हेलो हेलो हलो हाँ बोलिए और कोई बात है और कोई दिक्कत आप बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ हम हम बराबर बराबर जाते हैं हमको सारा पता है कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है कहाँ किस होटल में अच्छा व्यवस्था है सारा हमको पता है आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए आप बेफिक्र निश्चिंत रहिए आपको सब सब सब सब आपको बताएँगे सब आपको बताएँगे और टीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक हम बता देंगे आपको ठीक